असां सिंधियूं वॾे में वॾो हूंदो आहे पंहिंजो अझो मां घरु वरितो त सही एडवांस ॾिनी त सही पर उनजी टाइम लिमिट हुई टे महीना हाणि टे महीने में पैसा हिकठा करणु त असां सिंधियुनि लाइ काई वॾी ॻाल्हि कान्हे पर चवंदा आहिनि त वक़्तु ते केरु कमु अचे जॾहिं मां हथु विधो जॻहि वठण में थोरा घणा हथ में हुआ थोरा घणा वरिता कुझु माइटनि खां वरिता के सिंधी माइट असांजा जेके ॾियनि पिया कंहिं न ॾिना व्याज ते वरिता सोन रखियो बेंक बेलेन्स जे करे लोन ॾिए न पई माना अगरि ॾिए थी पई त अघु वॾो हो उनजो व्याजु वॾो हो जामु तकलीफ़ु थी पई पर पोइ डेड लाइन बि त ॾिनी हुई न त तकलीफ़ु पई थिए माइटनि लाइ वॾो इश्यू हो मुंहिंजो बि पर न न करे बि कयो जामु तकलीफ़ूं आयूं वक़्तु इएं आयो की हिकु टाइम खावां पई मां ऐं मुंहिंजो पुटु हिकु टाइम खाऊं पिया हिकु टाइम न पिया खाऊं त असांखे मूंखे जामु हुई मुंहिंजी भेण वग़ैरह बि पासे में रहंदी हुई मां उनखां वठी सघां पई पर मूंखे सबिक़ु सेखारणो हो पुटु खे की ज़िंदगी एतिरी आसानु न आहे जेको कयो आहे टार्गेट खंयो आहे हथ में टीं महिने में पुरो करे ॾियणो आहे पोइ घर में कस करे असां हलाए करे पोइ घरु वरितो आख़िर पंहिंजो मां टार्गेट हो मां जामु चङी तरह संभालियो ॿियो टाइम हो महीनो ॾेढि महीनो अधि लिटर खीरु टे ॾींहं हलंदो हो हिकु टाइम खाईंदी हुअमि हिकु टाइम न खाईंदा हुआसीं जामु बुरो वक़्तु हो पर हुन डेड लाइन खे मां कंप्लीट कई की मां टीं महिने में कीअं बि करे मां पंहिंजो जेका पेमेंट ॾियणी हुई जेका रोक मूंखे ओनर खे ॾियणी हुई घर जे मालिक खे मां हुन खे ॾिनी जामु महिनत कई जामु चङी तरह कंहिंखे ख़बरु बि न ॾियणु ॾिनी की मां हिन बुरी सिच्वेशन मां गुज़िरी रही आहियां पर चवंदा आहिनि भॻवान वेठो आहे त झूलणु असांजो सभु कार्ज पूरा कंदो